आसामाव जे आसामाव रायजो सरकारा माब्रै गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जेंनाखौ सुस्राङो जेरैहाय हारियारि दाङा बाजि जायोब्ला सोरखारा बिनि सायाव गोख्रों राहा लायो जाहाथे हारियारि गेजेराव दाङा बाजिया थाबैनो जोबनानै थाङो आरो गावजों गाव एना एनि नांलाय खमलाय बुलाय सोलायजासे थाब सुस्रांजायो बेनि सायावहाय सोरखारा राहा लायो बेफोरनो जाहैबाय बिसोरनि मेन इसुआ मा बेखौ नायो माखौ लानानै दावराव जादों थिक बेखौ थाबैनो होनानै समाधान खालामनो नाजायो जेरैहाय बेखारनि जेंना दंब्ला बेखौ सुस्रांनाय साख्रि आरि होनाय बा दावराव दावसिखौ हमथानो थाखाय दाङा बाजिखौ हमथानो थाखाय बैसोरनो मोनसे सिकिउरिटि होनानै बा रैखाथि होनानै बिसोरखौ रैखाबादाव दोननाय रैखाबादाव गोबां सम दोननानै बिसोरनि जेंनाखौ सुस्रांनाय बेफोरनि सोरकारा राहाफोरखौ लायो आरो बेनि गेजेरजों दावराव दावसि जेंनाया सुस्रांजायो जेरै मोनसे हारियावहाय मा जेंना बे जेंना मा जेंनाखौ लानानै हारिया दावराव जादों बेखौ सोरखारा बिसार खालामनानै बिजिरनानै बे हारिफोरनो सुबिदाखौ होनाय जायो बेनिफ्राय हारिफोरनि गेजेराव दावराव दावसिया सुस्रांजायो